हैलो जी एन पी एस खाते जे अपडेट जे बारे में ॻाल्हाइणो आहे हा जे मुंहिंजो हाल ई में मुंहिंजो पंहिंजो नंबर चेंज करायो आहे जंहिंजी वजह सां तव्हां जेके बि असांजी पॉलिसी जा अपडेट ईंदा हुआ त उहे हाणे नथा अचनि पिया मूंखे त मूंखे पहिरियों प्रोसीजर ॿुधाए छॾो की मां कहिड़ो हुन ते कॉल कयां या छा प्रोसीजर फॉलो थींदो जंहिंजी वजह सां मुंहिंजो पुराणो नम्बर हटाए हाणे जेको नंबर मां खे आहे इहो अपडेट कराइणु जंहिंजी वॼह सां मुंहिंजा अहम जेके कम्युनीकेशन अचिणा आहिनि मैसेज मोबाइल में उए अची सघनि ताकी मां पंहिंजे खाते जे बारे में अपडेटिड रहां त महिरबानी करे इन जे बारे में ॿुधायो